जोंनि धोरोमारि जे फोरबो बे फोरबोफ्राव जोङो खायसे जामुं जाग्रा आदारखौ जायो दा जेरैहाय जोङो बे ओनसोलनि बर' सुबुं हिसाबै जोंनि जे गुदि धोरोम बे गुदि धोरोमा जाबाय बाथौ धोरोम दा बाथौ धोरोमारि हिसाबै जोङो गाहायै जों जायफोर बाथौ धोरोमखौ गोथौवै फालियो बा गोरबोजों फालियो बिथांमोनहा ओ मिरामिस बा बिथांमोनहा ना बेदर जेबो जाया बिथांमोनहा मा खालामो मैगं गोथां फिथाइ सामथाइ गायखेर बेफोरबायदि जामुं आदारखौल' जायो दा बेनि अनगायैबो जोंनि बे ओनसोलनि ओ बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरा खायसे सुबुंफोरा बाथौ धोरोम फालिनायजों लोगोसे बिथांमोनहा खायसे दिन एबा बाराव खायसे जामुं आदारखौ जाया जेरैहाय मंगलबार बृस्पतिबार सनिबार बेफोर बारायाव बिथांमोनहा ना बेदर जेबो जाया बिथांमोनहा बे सानाव मिरामिस जानायखौ जोङो नुनो मोनो दा बिनि अनगायैबो बांसिन धोरोमारि फोरबोजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा फिथाइ सामथाइ जिखुनु फिथाइ सामथाइ जेरै थालिर आफेल आंगुर थाइजौ दालिम आनारस गासै रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बा जोंनि बे ओनसोलाव मोननाय फिथाइ सामथाइखौ जों जानायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो बांसिन धोरोमारि सुबुंफोरा धोरोम फोरबोफोराव थाङोब्ला बा धोरोमारि फालिथाइफ्राव थाङोब्ला जोङो मिरामिस जानानैनो आरो खायसेया ओ जाया लाबानो जाया लाबानो बिसोरो बे फोरबोफोराव बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेब्ला जोंनि धोरोमारि फोरबो फालिथाय बे फालिथायफ्रा जोबनायनि उनावसो बा फालिथाया जाफुंखांनायनि उनावसो जोङो खायसे मिरामिस फिथाइ सामथाइ बा ओंखाम ओंख्रि बेफोरबायदि जामुं जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि सिगां ओ फोरबो फालिथाया जोबागौ मानि जोङो जाया लाबानो थानायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरनि अनगायैबो बांसिन जोंनि धोरोमजों लोबबा गोनां सुबुंफ्रा गोथां मैगं थाइगं बा भेजिटेबोल्स जानायखौनो जोङो नुनो मोनो